नमस्ते जी हाँ जी तो आप डॉक्टर बोल रहे हैं निधि डॉक्टर बोल रहे हैं आई स्पेशलिस्ट आस्था हॉस्पिटल से आस्था हॉस्पिटल से बोल रहे हैं निधि डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट हाँ तो मैं मेम मैं ये बोल रहा था कि मेरे दादा जी का ऑपरेशन करवाना है आई ऑपरेशन हमने आपसे पहले भी हमने आपको दिखाया था एक बार ठीक है तो हमें अब जैसे कि आपने बोला था कि उनकी जो हार्ट की प्रॉब्लम है ठीक है उनकी हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपने बोला था की अभी आप ये हार्ड वाली दवाई बंद कर दो ठीक है दस दिन वो बंद करके रखोगे ठीक है तो दस दिन बंद करके रखो उसके बाद ऑपरेशन होगा ताकि इनका वो हार्ड ठीक है तो हमने वो कौन ब्लड को पतला करने वाली दवाई थी वो हमने बंद कर दी अभी दस दिन हो चुके हैं ठीक है अब हम कब आएं आप ने ऑपरेशन करने के लिए कब आप फ्री कब वो फिर वहाँ पे हम आएं दस दिन हो गए हमको दवाई बंद किए हुए ठीक है तो मैं वन सेप्टेम्बर में अभी दो दिन और बाकी है ठीक है ठीक है दो दिन के बाद पहुँचना है नहीं नहीं मैम हम फर्स्ट बार फर्स्ट ऑपरेशन ही है इनका तो नहीं ठीक है तो फर्स्ट हाँ ठीक है ठीक है तो हम हम एक सितंबर को हम आ जाएंगे ठीक है न ओके डॉक्टर ओके ओके ओके बाय